हॅलो हॅलो मोदू घाडी उलयतां मदू उलयतां आ म्हाका न्हू तुमक कोणें तुमचो हा ओके हय म्हा जाणा तुमचो म्हाका नंबर दिल्लो तुमकां फुलांची गरज आसा खंय हय

आं ओके ओके आ क ह ह फुलां आमच आमचे कडेन न्हू ऑर्चीड फुलां आसा माय तरे तरे करूं मेळटा शेंवतीं हा तर तरेचीं आनी रोजाची बी थोडे लोक करता कयें पूण कशें आसा ऑर्चीड बी घेत न्हू जाल्या मातशें कॉसली पडटा आ ऑर्चीड फुलां बी घेत जाल्या आनी शेंवतीं बी ज तीं घेयत न्हू जाल्या मातशें स शेंवतीं सुद्दां आसा तशीं दोनशे चारशे रुपय दोनशे अंयशीं रुपये किलो अशीं आसा तीं कयें ऑर्चीड फुलां जर घेयत

डॅकोरेट करपा वे तेंत तेंत मॅ मॅ हॉ हय हय ह हय मॅडम सांगत तें आयकया तरी शेंवतीं तुमी म्हणटा तीं हारा घालपाचीं म्हणटा तुमी ते हांव हारा घालपा शेंवतीं सांगना हांव खंयचीं आ ते तीं डॅकोरेशना वेगळीं येतात म्हाका कळ्ळें म्हाका फुलां आ तीं तुमचीं कयें तीं फुलां खातीर वेगळीं ऑ ऑ फु शेंवतीं येता वेगळीं मातशें तर तरेचीं कयें सो तीं फुलां आसा तीं माच्ची हांव कियें सालां दोनशे अंयशीं रुप अ तुमक जाय जाल्या पींक कलराचीं शेंवतीं घेवं मेयटा वायट करलाचीं शेंवतीं घेवं मेयटा तेंकां माय कलरींग परत आनी तितू वरायटीज आहा घेता तशीं आसा कळें आनी ऑर्चीड म्हणटा आल्या ऑर्चीड माच्ची कॉसली पडटा आ ऑर्चीड सुद्दां डिफरण टरेचीं आसा कयें तुमकां आतां तीं वायट तुमकां आतां हांव मेनू धाडटा कळ्ळें तुमकां जाय तसो इवन रोजां रोजां सुद्दां आमचीं तीं आ तीं तुमी हारांग घालता तीं रोजां वेगळीं आनी तुमी डॅकोरेशना आमी वेगळीं फु तरेचीं हाडटा मातशी हाय कॉलेटी आसता कळ्ळें सो तशीं तरेच ह ह हय हय ऑर्चीड ऑर्चिडा भितर सुद्दां वरायटीज आसा कयें एक नंबराचें ऑर्ची जाय काय दोन हय ते दिता आमी पूण तुमकां कशें जाय किलानी कितले किलो जाय हा आतां ऑर्चिडा भितर सुद्दां वरायटी आ पर पर्पल कलरचीं ऑर्चीड जाय का पींक कलराचीं ऑर्चीड जाय क कळ्ळें ऑ धवें कलराचीं ऑर्चीड जाय तुमकां आ पर्पल आनी व्हायट कलर कॉम्बिनेशन जाय ओके क तुमकां हांव ब्रॉशर धाडून दिता कळ्ळें ते ब्रॉशराचेर तुमी पळयात वॉट्सॅपार धाडटा तुमकां आनी त्या प्रमाणे म्हाका मागीर कळ्ळें ऑडर दिया हांव तुमकां होम डिलिवरी करता होम डिलिव ना ना हांव घरा कडेन डिलिवरी करून दिता सगळीं कळ्ळें सो हय तुमक मागीर स्कॅनर बी सगळें धाट्टा किदें तुमकां हांव ब्रॉशरत धाडटा म्हजो ताजेर पळया तुमी तुमक जाय तीं सांगां म्हाका भानगडीत ना कळ्ळें ओके बरें तर